हमरा सबके लेल विशेष अथी भेलय तकर बाद नाग पञ्चमीके बाद रक्षाबन्धन होइए रक्षाबन्धनके बाद हमरा सबके पाबनि जन्माष्टमी होइए जन्माष्टमीके बाद चौरचन भेल चौरचनके बाद गणेश पूजा भेल इन्द्र पूजा भेल ई सब हमर समाजके सबसँ मुख्य भेलय तकर बाद सबसँ एहूसँ पैघ हमर सबके पूजा अनन्त पूजा होइए अनन्त पूजाके किछु दिनके उपरान्त हमरा सभके नवरात्र दशहरा शुरू होइ छै जे दस दिनके पूजा होइए ओइमे हमर समाजके सबसँ विशेष स्थान रखैत अछि तकर बाद हमरा सभके कोजगरा होइ छै कोजगराके बाद दीपावली भेलय दीपावलीके बाद छैठ सबसँ महत्वपूर्ण आरो पर्व मानल जाइ छै तकर बाद कार्तिक पूर्णिमाके जाके हमर सबके त्योहार अन्त होइए ई सब जे त्योहार जे छै से हमर समाजमे सबसँ महत्वपूर्ण पर्व मानल गेल अछि